مصنف ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے جیسا کہ آج کے لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ کہیں سے بھی کچھ نکل کر کے اس کو کتابی شکل میں چھاپ کر خود کو مصنف کہلانا پسند کرتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا غلط مصنف کے سامنے کئی ساری کئی ساری پریشانیا آتی ہے جیسے مالی پریشانی مصنفوں کے لیے مالی حالات عام طور پر مشکلات کا باعث بنتے ہیں کتابیں لکھنا اور ان کو شائع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کافی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان لکھ تو لیتا ہے لیکن مالی مالی کمی کی وجہ سے اس کو چھاپ نہیں پاتا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اگر کتاب کی فروخت اور دوسرے آمدنی کی کے ذرائع نہ ہوں تو مصنف کو پریشانی کو مالی پریشانی ہو سکتی ہے شہرت بہت سے مصنف اپنے لکھائی کی کی شناخت میں پیشہ وارانہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں ان کو کتاب کی شہرت حاصل کرنا اور اپنے قارئین تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے جوکہ ان کی پریشانی کا باعث بنتا بنتا ہے ٹھیک رہنمائی بعض اوقات مصنف کو اپنی کتاب کو مارکیٹ میں لانے اور اسے شائع کرنے کے لیے ٹھیک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے